मधुबनीमे बहुत नीक मन्दिर अछि कालीजीके स्थान अछि ओतय अनेक चीज मिलैत अछि ओहि पर ओ भगवती प्रसिद्ध छथि ओ भगवतीके लोक पूजा करैत छथि तऽ मधुबनीके ई कालीजी मन्दिर बहुत नीक अछि नीक अछि ओतय बहुते सामान सभ मिलैत अछि अनेक चीज ओतय लागैत अछि मेला सभ लागल रहैत अछि ओतय हरेक चीज मिलैत अछि खाइबला सभ चीज पूजा करयके सामान सभ पूजाके सामग्री सभ फूल प्रसाद ईसभ सभ कुछ मिलैत अछि पूजा करयके लेल जे अछि से जे पुजारी सभ जाइत अछि ओकरा कोनो दिक्कत नहि होइत अछि पूजा करयमे कनिक मनिक दिक्कत होइत अछि पूजा कर लिअ अपन पूजा कऽ कऽ सभ आबैत अछि पूजा केलाके बाद आबैत अछि कालीजीके कालीजीके सभ पर सभ श्रद्धालु पर ध्यान देने रहै छथिन काली दुर्गा कालीजीके मन्दिरमे